आसामनि दोरोङारि आरो हारिमु दानाय लुनायफोरा मा मा होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन दि जोंनि दखना सि जोम दानाय लुनाय जोंनि बर' हारिनि बागै बुङोब्ला जोंनि दानाय लुनाय जेखाइ खबाइ बायदि जेखाइ खबाइ सान्द्रि बायदिफोरखौ जोङो मोजाङैनो बुंनो हागोन मानो होनोब्ला जोंनि आसामनि सिङाव थानाय बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनायजों गोथौयै सोमोन्दो दङ जोङो गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बायदिजों गावबा गावनि आखाइजोंनो बानायनानै जोङो लुयोमोन गोदोनि समाव मेसिन बायदिफोर गैयामोन नाथाय जोङो बायदि रोखोमनि बेबायदिनो दानाय लुनाय बायदिफोरखौ लानानै जोङो गावबा गाव गावनि आखाइजों दायोमोन आरो बायदि दिरुंफोरखौ जोङो रं होयोब्ला एबा गाब फुनोब्ला जोङो दंफांनि रोदा जिगाबनि जिगाबखौ सोमना बायदि बायदि कालार दिहुननानैसो जोङो बायदि सिफोरखौ जोङो गाब होयोमोन कालार होयोमोन बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि आरिमु जेरै दामनाय देनाय बायदिफोरखौ जोङो औवा बायदिफोरखौ लानानै जोङो दामोमोन धल बायदिसिनाफोरखौबो जोङो दंफांनि बिगुरफोरखौ दान खावनानै मोजाङै खालामनानै जोङो दामो बेबायदिनो दा आथिखालसिम बो जोङो गोमानानै थांनायखौ जों बांद्राय नुनो मोनाखै गोमायाखैब्लाबो जोंहा आथिखालाव दानाय लुनायफोरखौ दिहुननो थाखाय जोंहा गोरलै राहालामा जानानै फैबाय बे गोरलै राहालामायानो जाहैबाय दानि जुगाव आथिखालाव मेसिन बायदि मुवाफोर ओंखारबाय बेबायदि मुवाफोर ओंखारनानै जोंनि दानाय लुनाय बायदिफोरा गोरलै जाबाय बेबायदिनो सि दानाय समाव जों सिगांहायो साल खुन्था गनसि बायदिफोरखौ बाहायनानै जोङो सिफोरखौ दायोमोन नाथाय आथिखालाव मेसिन बायदि ओंखारनानै जोङो दा सि दानायफोराव गोरलै जाबाय सि दानाय समाव जोङो साननै सानथाम एबा सानबा बायदिफोरजों जों दखना गांसेफोरखौ हानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बायदि खामानि बिदि मावनानै जोङो मेङो मेंनानै अब्ला दसे दसे सम सिखौ दायोब्लाबो जोङो एसे सम नांगौ जायो बेबायदिनो जोङो सि जोमफोरखौ दायो सि जोमफोरखौ दानानै जों गानो नाथाय आथिखालाव मेसिन ओंखारनाय लोगो लोगो जों सानसेयावनो जोबोद गोबां सि दानायफोरखौ जों नुनो मोनो जोबोद गोबां सि जोम ओंखारनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो हाजों दानाय होननानै बुङोब्ला जोङो हानि दो दोख्ला दैहु बायदिफोरखौबो जोंनि बर' समाजाव गोबां सिगांनिफ्रायनो बाहायबोयोमोन हानि दो हानि दैहु बायदिफोराव जोङो दै दोनोमोन मानो होनोब्ला सिगां समाव जोंहा फ्रिज बायदिफोर गैयामोन बेवहाय दोननानैनो जोङो दैखौ गुसु थायो होननानै जोङो बेयाव दैखौ दोननानै जोङो गुसु दैखौ जों बेनिफ्राय लोङोमोन हानि दोजों नाथाय आथिखालाव बेफोबायदिखौ रोंनाय बांद्राय सुबुंफोर गैलिया बेबायदिनो आइजें आइला दंफांनि मुवा बेसादफोर दिहुननाय खामफ्लाय बायदिफोरखौ जोंनियाव जोबोद गोनां जायो जोंनि आसामाव बायदि दंफां लाइफांफोरजोंनो जों सोनारनानै जिउखौ खुङो औवा बायदिफोरजोंनो जोङो सोनारनानै जों जोंनि जिउफोरखौ खुंनानै लायो बेबायदिनो सना रुफा बायदिफोरखौ जोङो माब्लाबा माब्लाबा आखाइजोंबो दिहुननानै लायो आरो जों बायनाय बायदिफोराबो गोबां समायना समायना बायनानै लायो बायनानै गानो दंफां दानख'नानै जोङो उवाल बानायनाय गाइहेन बानायनाय खामफ्लाय बानायनाय थौसि बाथोन देग्रा बायदिफोरखौ जोङो दंफांनिफ्राय दानख'नानै जोङो बानायनानै लायोमोन बेबायदिनो जोंनि आसामाव दोरोङारि आरिमुजों एबा दंफां लाइफां औवा बायदिफोरजों जोंहा गोथौवै सोमोन्दो दङ मानो होनोब्ला जोङो बांसिन थांनानै थानायनि राहालामाखौनो जोङो दंफां औवा बायदिनिफ्राय सोनारनानैसो जोङो जोंनि जिउखौ खुङो बेफोरबायदि आइजें आइला बानायनाय समाव जों बेबायदि दंफां बायदिफोरजों सोनारनानै जिउ खुंनायखायनो जोङो दंफां लाइफांफोरा जोबोद गोनां बेनिखायनो आसामनि दोरोङारि आरिमुआ गुबुन गुबुन रायजोनि दोरोङारि आरिमुजों एसेब्लाबो आलादा बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि नर्थ इस्ट साइडआव बांसिनानो दोरोङारि आरिमुआ एखेफ्रामानो जायो बिसोरो जों बिसोरो एबा जोंबो गाननाय जोमनायफोरखौ आखाइजों दिहुननानै लायो मोन सोलोंनायखायनो दाबो जों बेबायदिनो लायो नाथाय जोङो बेबायदिनो गुबुन पानजाब बायदि रायजोनि माने बुङोब्ला जोङो बिसोरनिजों जोंनिजों जोबोद फारागथिखौ जों नुनो मोनो